बाथौ बाथौआ जाबाय बर' हारिनि गिबिसिन धोरोम बाथौखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो फालिबोगासिनो दं आरो दिनैसिमबो फालिबोगासिनो दङ बाथौ धोरोमनि फालिनाय आयदाफोरा जाबाय बाथौआ जाहैबाय बर' गामिनि बर' न'खराव साहा सानजा खना सिथ्ला खनायाव बाथौखौ दोननाय जायो बेयाव जाहैबाय फांसे सिजौ गायनानै गं जिद' जरा खुन्थियाजों सोरगिदिं बेरा हेबनानै दोननाय जायो बर' हारिया मोनसे फोथायनाय दङदि बाथौ धोरोमनिफ्रायनो बर'नि आसार आरिमु गासिबो नुजाथिदों होननानै गोदोनिफ्रायनो फालिबोगासिनो दङ बेखौ जाहैबाय फुंबिलि आरो मोनाबिलि समाव जेवारि आरो बिबारनि सान्थि लानानै सिबिनाय जायो बाथौ धोरोमा जाहैबाय गोबां बाहागो दं बेफोरनि बाहागोफोरा जाबाय बुलि बाथौ खेराय बाथौ बिबार बाथौ बायदि बायदि बाथौ धोरोमखौ बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो मोनसे फोथायनाय दङदि बेयाव आफा बोराइ बाथौ शिब शिब दं होननानै फोथायनाय दङ